हेल्ल' औ नै आङो न'आवनो दं औ थांजागोन थांजागोन

ए दे दसे दसे फिसा फुथुनानै थांनोसै जेरैबो जाया फिसा गोनां

औ औ दे हमहैजागोन थांजागोन थांगोन औ औ जागोन ज' हमनानै ज' हमनानै थांनोसै ज' हमनोसै ए हाब हमहैनांगौहाय औ हमहैनिसै फिसा बानानैबाबो औ औ जागोन हमहैजागोन थांजागोन

औ थांगोन दे औ बाहाग मोनसे बायबानो बिसथाखा ट्रिस थाखानि जानाङो फ'वासे बायबानो एक्स' थाखा फ'वासेआवनो एक्स' थाखानि बायना जानाङो जोङो सारहैजागोन हमजागोन थांगोन दे औ हमहैगोन थांगोन दोनला बायनानै थांगोन खोनाबाय दोनला बायनानै थांगोन

औ औ औ दे थांगोन औ औ दे थांगोन औ दे